रायजोआरि दावबायनाय गुनफोरखौ बुङोब्ला आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि भारत हादराव गुबुन हादर आरो हादरमानि दावबायफैनाय जौखोन्दोआ जोबोर मोजांआनो जुदि जोथोनै लाखिबाय थायोब्ला मानोना जोंनि हादरबायदि गुबुन हादरफोराव गासै बोसोराव गोबां बोथोरफोर मोननो थाङा बोथोर लाना जायगानि समायनाफोरा जोबोद बोर गोनां बुंना लानो हायो बे बोथोरनि सोलायनायजों भारत हादरनि दाब दाब जायगानि मिथिंगा बिखायाव समायना समायना मिथिंगायारि सोरजिथाय जोंनि हादराव जायगाफोर दं गोबां सानथ्र'हायि हादरारि दावबायग्रा जायगाफोर दं जेरै बिदिन्थि महरै बुंनो हायो टाजमहल लटास टेम्पोल रेड फर्ट जु नेसनेल पार्कफोर दं आरो गोबां बायखोन्दा नेरसोनफोरबो दं आरो बायदि बायदि गोबां जायगाफोर जोंनि भारतआव जोङो नुनो मोनगोन दिनै जोंनि भारतआव गुबुन देसनि मानसिफोरा दावबायफैयो आरो नायबिजिरफैयो आंनि बादिब्ला भारतआव दावबाय नायबायनो हाथाव नंगौ